मुझे सबसे पहले अपनी जन्मतिथि याद है जो की है सोलह अगस्त उन्नीस सौ बासठ दूसरी जन्म तिथि मेरी पत्नी की है जो है पाँच मई उन्नीस सौ पैंसठ तीसरी जन्मतिथि है मेरे बड़े बेटे की जो आती है तेईस मई उन्नीस सौ इक्यानबे को चौथी जन्मतिथि मेरे दूसरे बेटे की है जो है ग्यारह अगस्त उन्नीस सौ बानवे और पाँचवी जन्मतिथि मुझे जो याद है वह आठ अगस्त उन्नीस सौ चौरानवे जो मेरी बेटी की है